औ सार ओं औ सार बेखौथ' आंबो खोनादों खोनायालाय ओमफ्राय दाख्लै लावदुमा आंखौ कल खालामदोंमोन ओमफ्राय बोरै बोरै जाखो होननानै ओह बेखौन्थ' जोङो एसे स्टापनि गेजेराव डिक्सास खालामदोंमोन सार जोङो माबोरै बिदि जानो मोनखो आरो मानि थाखाय बिदि जाखो बेखौ जों डिसकास खालामदोंमोन दा सलुशनखौ इसां फाइनाल जों माबायदि खालामगोन बे सल्भ बे सल्भ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामोबा एसां जों सानस'नो हायाखै सारा एसे जों बिनि गेजेराव एसे हेल्प होयोबा जोबो मोजां मोनगोन नामा बिखौ जों लुबैदों आरो सारनिफ्राय

अह अह अह ओह अह अह अह ओं अह औ सार औ दे थिगानो सार औ दे औ सार जागोन ओह औ ओह

ओं ओह औ ओं औ औ ओह जागोन सार

औ थिगानो ओं ओं दे औ दे औ जागोन